ہلو کیا آپ امیزون کسٹمرس سروس سے بات کر رہے ہیں دراصل کچھ دن پہلے میں آپ کا امیزون ایپ استعمال کر رہی تھی تو وہاں مجھے ایک موبائل فون دکھائی دیا جو دیکھنے میں کافی اچھا تھا تو میں نے اس کو آڈر کر دیا کیونکہ قیمت بھی اچھی تھی اور وہ موبائل فون پندرہ ہزار روپے کا تھا اس موبائل فون کے لیے میں پانچ اسٹار ریٹنگ دینا چاہتی ہوں یہ موبائل فون بہت اچھی پیکنگ میں آیا تھا اس کا کیمرا بہت اچھا ہے اور بہت ایچ ڈی پکچرس کلک کرتا ہے اس کا اسپیکر بھی بہت اچھا ہے اس کا ٹچ سسٹم بہت ہی زیادہ اچھا ہے اس کا انٹر نیشنل انٹر انٹر انٹرنل اسٹوریج کافی زیادہ اچھا ہے جس کی وجہ سے میں کافی سارے ایپس انسٹال کر سکتی ہوں یہ بہت جلدی چارج ہو جاتا ہے اور دو دن بعد ہی اس کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے میں اس موبائل فون سے بہت خوش ہوں بہت زیادہ